नै दा आलु गायदों न'आवनो एकदमबारि बाथि खोयो बोरायबो खोयो आंबो खोयो सानैबो नों हागौ ना आं हागौ एकदम जिराया दसे जिरायलायबाय जावलायबाय खोलायबाय आरो बोरायाबो दलर थाया जाहा मावलुबाय थायो बोराय मावाबाथाय आं मावलायबाय ओमफ्राय आरो बोराइया माबा मोनसेयाव दाउ मोसौफोर फैनाय नुबा होसोनो थांलायबाय आरो आं खोलायबाय आरो नै माबा बानलुबो बिबार बारदों बेफोरखौ दिसट्रि होनांगौ नायनांगौ जोथोन लानांगौ दा आरो जों जेरावबो थांनो हाया एरायनो हाया न'निनो मानसि बेफोरखौ जों नेनांगौ नै आरो क'बि दं दै होनांगौ लुनांगौ एकदम महा गिदिर गिदिर जादों थोबसेयानो बोथिनै थांनाय गाहाम जाहैयो सासे मानसिया जाख'नो हाया ना सानै साथामबाबो थोबसेयानो खावनै बोथिनै थाङो थेर आग्लायोसो न'नि मैगं थाजा थाजा बेसे गोथाव जायो गोदैनो रुबुबु जालायो न'नि मैगङा आरो बानलु फिथाइ खेबसे खागासेआवनो फांसेआवनो बेसे बुरजा मोनो सेरसेनि जख' मोनखायो फांसेआवनो जोंहा बाया बिदि न'नि खेथि खालामनानै जायो आरो लाफा मेगंफोराथ' मुथासेयानो थेर बोथिसे थांखायो आग्लाय लायोसो गिदिर गिदिर मद' मद' मुखा गावराव गावरावखा लाइ मैगंफोराबो गिदिर गिदिर क'फिबायदि गावराव गावराव जाखादों आरो फान्थाव ल'था बिराद थायदों ग्राम ग्राम दा बिबार गेरेमसा गेरेमसा जालायनाय आरो मुला बेदर गावस्राजोब्बाय नै गारनोसैसो जों फुनानै मागोआव जायानो फुस मासावल' जायो गैला बेखौ उथायसिगोन दा जोगोनार फिफां दङ बिबार लादों फिथाइ थायदों दा गोरलै गोरलै थाइख्रिसो गारदोङो जोगोनार फिथाइ ल'केल बेफोरखो जों जायो जों फाना दोनो दैलाङाव जानो खुमब्रा फिथाइ नै दा जाबाय एकदमबारि गोखै खैसिब खैसिब बेदरफोरजों थिनानै दोन्नानै जायो जोङो ओरैनो जागारला बाया खुरमा गुस्थि फैबाल' जायो थिनानै दोन्नानै

गोबोर हासार नोङाबानो जाया आलु गायबाथाय बाथि होनांगौ खायसे जिगाब होयो खायसे बाथि खोयो बोरायालाय बेनोसै बोराया जों मावो नालाय जोंखौ अनो नांलाय खमलाय गैया जोंना रुजुरुमु जायो मिनि खुसि फिसा फिसौ ज'मायै फिसालायाबो मावो सोङो खाथियाव ज'मा ज'नानै मा गायबा मा जागोन माखौ गायगोन आयै आबा बिदि होनो र' आबा ओरैबायदि गायनांगोनहाय जानो आन्था नोङाबालाय जों बेसे मालायनि मावनायखौ मुलि होनाय मा होनाय बायना जानो नांगौ जों बायना जाया न'आवनो मावना जागोन एसे एनै गायनो दे होन्नानै जों रायलाय होनलाय गायो आरो